हमर पुतहु मशीनपर सिलाइ करै छै सलवार समीजमे डिजाइन बनबै छै पसन्द पड़ल तऽ बनबेलक नहि पसन्द पड़लक तऽ नहि बनबेलक अथी बलाउज सिबेलक कोनो लाल साड़ीपर मेचिंग भेल कते करिया मेचिंग भेल तऽ ई सब एक रङ्ग मेचिंग कऽ कऽ पेन्हलक तऽ सिलाइ कयलक तऽ ओइके पसन्द पड़ल तऽ देलक पाइ सिलाइ कयलक साया सिलक सलवार फराक सिलक ओइमे डिजाइन बनैलक मोती उती बैठैलक तऽ ओइके सिलाइ कयलक तऽ ओइके पसन्द पड़ल तऽ सिबेलक पाइ देलक तऽ अइ सब डिजाइन बनैलक तब ई सब मोती बैठैलक तऽ ई सबके मेचिंग खाइल तऽ